जय झूलेलाल हा हा हा दाल पकवान अथव पूड़ी भाॼी सन्हा पकोड़ा मिर्चइ पकोड़ा सीरो मालपूड़ो अथव दाल सेंडविच अथव तव्हांखे छा खपेव असां मिठे में ईंदो आहे सीरो मालपूड़ो ऐं घटि इस्पाइसी करे ॾींदासीं तव्हांखे दाल पकवान हा ॿुधायो हा हा हा हा त तव्हां असांजी श्री चौंक सोनारा गली हा डिलीवरी कंदासीं पर चार्ज लॻंदव एक्स्ट्रा इन जी पंद्रहे वीह मिंट में डिलीवरी थी वेंदव तव्हां हाली लोकेशन मोकिले छॾियो पंहिंजी हा हा हा हा बाक़ी अढाई सौ रुपिया चार्ज थी वेंदव सभु मिलाए करे अ भले जीपे करे था सघो हा हा इहो ई अथव

हा हा मां जेसि ताईं हा ठाहे रखांव थी पंद्रहें वीह मिंटे खां पोइ पहुचायांव थी हा हा हा आहियो आहियो हा हा तिखो घटि थी कयांव ॿ दाल पकवान ऐं ॿ सीरो मालपूड़ा ई ठीकु आहे ओके ॿियो कुझु खपे जय झूलेलाल